साढ़े लोकल बंदे गी चाहिदा ऐ की ओह् इक गोरमैंट गी लैटर लिखन जेह्दे विच एह् मैंशन कीते दा होए बच्चें गी मार्शल आर्ट सिक्खना बड़ा जरूरी ऐ क्योंकि जे बच्चे गी मार्शल आर्ट आंदा होए ते बच्चा अपना सैल्फ डिफैंस करी सकदा ऐ ते बच्चा अपना सैल्फ डिफैंस गै निं कर सकेआ ते बाकि चीजें गी केह् पढ़ना ऐ सैल्फ डिफैंस ताईं मार्शल आर्ट बड़ी अच्छी चीज ऐ मार्शल आर्ट अगर कोई बच्ची सिक्खी लैंदी ऐ ते ओह् अपनी आत्म रक्षा बड़ी अच्छी तराह् कर सकदी ऐ ते साढ़े लोकें गी चाहिदा ऐ कि ओह् एह् गोरमैंट गी इन्ना उस्सी सिखाई सकै कि मार्शल आर्ट साह्नू हर बच्चे गी सिखाना चाहिदा ऐ दिक्खो गोरमैंट गी चाहिदा ऐ कि मार्शल आर्ट जेह्ड़े निक्के निक ओह् एह् चले दे नै ग्रां पिंड दे विच वी मार्शल आर्ट दे कोई छोटे छोटे एह् एह् सैंटर खोलने चाहिदे नै मार्शल आर्ट बंदे गी शरीर ते मजबूत करदी ऐ लेकिन ओह्दी जेह्ड़ी मानसिक शक्ति होंदी ऐ ओह् बी बड़ी बड्डी करदी ऐ मार्शल आर्ट गोरमैंट गी एह् चाहिदा ऐ कि अगर मार्शल आर्ट गी अपने देश चलाना ऐ ते उस्सी मार्शल आर्ट दियां टूर्नामैंट करानियां पौनियां ऐं क्यूंकि दिक्खो अगर कुसै वी चीज दे पिच्छे अगर असी इक कोई दुई कोई ऐसी चीज प्लैटफार्म जोड़ दिन्ने आं ते ओह्दे कन्नै बंदे गी एह् लगदा ऐ कि अगर में चीज कर रेआं ऐ तो कुसे चीज जोगी कर रेहां ठीक ऐ अगर गोरमैंट कोई छोटे छोटे कम्पटीशन करांदी ऐ मार्शल आर्ट दे ते बच्चे गी वी लगदा ऐ कि एह् चीज सिक्खने आह्ली ऐ अगर ओह् चीज सिक्खे गा ते कुछ ओह्दे अग्गे बैनिफिट वी हो सकदा ऐ ते गोरमैंट गी एह् पोस्टां वी कोई मार्शल आर्ट दियां इंस्टीटयूट दे विच कड्ढनी चाहिदियां क्योंकि हर बंदा चाह्ंदा ऐ कि मेरी अगर कोई में चीज सिक्ख रेहां ते एह्दा कोई फ्यूचर यूस वी होऐ